हलो केरु हा हा तव्हां तव्हां केरु राम राम साईं राम राम कीअं मज़े में तव्हां ॿुधायो ॿुधायो कीअं यादि कयुव तव्हां कॾहिं ॾई विया हुआ अच्छा हिकिड़ो हफ़्तो थी वियो आहे मूंखे त यादि नथो अचे तव्हां ॾई विया हुजो त तव्हां त मिलिया ई कोन आहियो केॾे ॾींहंनि खां रसीद हुजे हा हा ठीकु आहे तव्हां ॿुधायो अच्छा अच्छा प्रकाश भाई हा न न हींअर तव्हां हिकु ॾींहुं तरिसो मां चैक कयां मूंखे त ध्यान ई कोन्हे पोइ तव्हां कपिड़ा ॾई विया आहियो कमु छा ॾाढो लॻो आहे ॾियारी जो बि सभिनी जा ॾियारी जूं सभु वॻा वॻा सिबणा जाम त थी सघे थो रहिजी वियो हुजे हा हा अच्छा हा हा थूमीमल हा बराबरि बराबरि हा हा हा अच्छा अच्छा बराबरि हा यादि अची वियो पर हाणे ॾिसां बराबरि अच्छा त साईं हाणे छाहे त ॾियारी जी ग्राहकी विरागी हींअर भॻिवान जी दया सां सुठी हली त उन में थोरो कमु रहिजी वियो हूंदो त तव्हां हिकिड़ो कमु कयो न तव्हां मूंखे वरी कलाक खां पोइ फ़ोन कयो त मां चैक कयां थो त मां उहो किथे रखियो अथमि सॼो

अच्छा हा हा हा ठीकु आहे हा हा मां हींअर तव्हां हिकु मिंट तरिसो त मां चैक करे ॿुधायां थो किथे पियो आहे कपिड़ो त मूंखे लॻो त तव्हां खे लॻिभॻि पंद्राहं ॾींहं खणु थी विया हूंदा कपिड़ा ॾींदे हा ॾियारी खां अॻ जी ॻाल्हि आहे तव्हां ॾई विया आहियो बराबरि यादि आहे मूंखे बि त हाणे ॾियारी जी ग्राहकीअ जे टाइम थोरो तव्हां जो कम थोरो लेट कयो सॉरी मां चैक थो कयां किथे जो आहे ऐं तव्हां खे ॿ टे ॾींहं में सिबी करे ॾींदुमि जी अच्छा न न हाणे तव्हां खे बि ॻाल्हि जी चिन्ता न कयो मां हफ़्ते में सिबां हफ़्ते में सॼो जे के बि तव्हां जा ॿार जा यूनिफ़ॉम जा आहिनि ड्रेस वग़ैरह मां हफ़्ते में सॼो कंपलीट करे ॾई छॾींदोमांव तव्हां खाली हफ़्तो मूंखे टाइम ॾियो हा सुठी सुठी मस्तु सिलाई कयूं था तव्हां कंहिं बि ॻाल्हि जी चिन्ता न कयो

हा साईं हा साईं हा साईं तव्हां साईं असांजे झूना ग्राहक आहियो ॾाढा सुठा झूना ग्राहक आहियो ऐं तव्हां खे त ख़बर आहे मुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे बिल्कुलु सफ़ाई वारो कमु आहे नीट एंड क्लीन साफ़ु सुथिरो कमु हा मां तव्हां खे फ़ोन कंदोमांव ठीकु आहे चङु जय चङु साईं महिरबानी